आङो स्माट फन एन्टारनेटखौ ओरैबायदि खामानियाव बाहायो जेनोबा अनलाइन माबा मोनसे खामानि अनलाइन माबा मोनसे खामानि जादोंबा बाहाय अनलाइन एप्लाइ खालामो आमफ्राइ दिनो अबावबाफोर गोजान जायगायाव थांनांगौ दंब्ला बेयाव बे मबेलफान्स स्मार्ट फनजों आङो ओह अनलाइननि गेजेरजों जिनो थाहैनो थाखाय माबा बुक खालामनानै हरो अनलाइनजों बिदिनो रुम वाडार खालामनानै हरो आमफ्राइ आरो बेयाव थांनो थाखाय आङो बिदिनो गुगोल गुगोलाव सार्च इन्टारनट गुगोलाव सार्च खालामनानै इदिनो जायगाखौ जायगाखौ अबेयाव दं अबेयाव गैया एखौ मानि गोजान जायगा नालाय थांफेरा थांफेरिखाय आङो बेयाव थांनो थाखाय स्मार्ट फन मबाइलजों बेनि एड्रेस इनि जायगाफोरनि इदिनो जायगा इदिनो थां थांङो अबेजों लामा दं अबेजों लामा गैया बेयाव सार्च खालामनानै इदिनो माबा खालामनानै थाङो आरो आमफाय थाङै थाङै थांबाय सौहैबाय आरो एकाउन्टनाव आजिखालिलाइ इदिनो माबेलफाव गुगोल प्ले फन पे थाखानांगौ आमफाय इदि थानायाव नों गोजानाव थायोबा नख'रनि मानसिफोरखौ मोना नालाय नख'रनि मानसिफोरखौ मोनैयाव मोनस्लाबैयाव बिदिनो एकाउन्टफोर बिदिनो गिदिरफोर गैया माबा गैयाबा आङो बे न'वाव फन पे गुगोन प्लेजों बिहरो आरो इदिनो आमफाय सम सहम बिदिनो नख'रनि बिमा फिफा बिदा बिब' बिदि नख'रनि मानसिफोरजों रायलाइहरो माब्रै दं मारै मा दं बिदिनो गोजोनाव थानानै आरो आमफाय ओह भिडिअ कल रायलायो खाथियाव थानाय बायदि मोखांजों मोखां नुलायलाइयो बेयाव गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आमफ्राय आङो फन फन ओह बे ओह एन्टारनेटफोरखौ आं मोजांनि थाखाय बाहायो आरो गुबुन बिदिनो फट' खेबजानाय फट' खेबजानाय बिदिनो इउटुब इउटुब ओह फेसबु इदिफ्राव फट'फोरखौ आपलड खालामो आरो इदिनो हगारो जाहाथे इयु इयुनसिम बेफोर फट'फ्रा थायो उनावबो नायबाय थानो मोनो मबेलावथ' थाबाय थाया नालाय एखमबा मा जायो मा जाया ओंखायनो एन्टारनेटनि गेजेरजों आं बिदि खालामनानै दोनो आरो आमफाय बे गोबां लोगोफोरजों रायलाइयो माब्रै दं माब्रै गैया बिदिनो खुसि सुखु दुखु खोन्थालाइयो खुसि बिदिनो आमफाय अनलाइन माबा मोनसे जायोबा न'निखौबो बानायना होयो न'निखौ बानायना होयो बिमा फिफाफ्राथ' रोबायथाया नालाय ओंखायनो आंङो आंनि स्मार्ट फनजोंनो बेबायदि बानायनानै होयो आरो आमफाय ओह आरो स्मार्ट फननि गेजेरजों आङो बबेबा जायगायाव थांनानै बिमा फिफाखौ बिदिनो भिडिअ कलफ्राव नायो नायनानै नो खाथि दुखुफोर जादोंबा नायनानै एसे गोजोन्नाय मोनो गोसोखांदोंबा आमफाय बिदिनो खाथियाव थानाय बायदि रायलायो मोजां गाज्रि रायलायो आरो आमफाय बिदिनोसै